وقت کے ساتھ ساتھ ٹیلی ویژن یعنی ٹیلی فون پہلے ریسیور چلتا تھا اور اس کے بعد دھیرے دھیرے ٹیلی فون آئے اور ریسیور ٹیلی فون اس کے بعد دھیرے سے موبائل آئی کہیں اگر ہم کو بات کرنی ہوتی ہے تو پہلے ٹیلی فون سے بات کرتے تھے ایک جگہ سے دوسرے جگہ اور اب اگر اس کے بعد موبائل آئی موبائل سے گھنٹوں کی بات یعنی سیکنڈوں میں بات کر لیتے کہیں کی بات ہو ایک سیکنڈ میں کال کرتے ہیں اس کے بعد موبائل فون آیا اور موبائل فون میں ہم دھیرے دھیرے موبائل فون کے بعد ون جی آئی پھر ٹو جی پھر تھری جی آئی پھر اس کے فور جی اور ابھی فائیو جی کا زمانہ چل رہا ہے جس سے ہم ایزلی آرام سے موبائل یوز کر لیتے ہیں اگر ہم ابھی ٹکٹ بکنگ کرنے کے لیے بھی آسانی پڑتی ہے اور اس کے بعد تو واکی ٹوکی آ گیا ہے مطلب کوئی ضروری بات کرنے کے لیے جیسے پولیس وغیرہ جو کام بات کرتے ہیں تو واکی ٹوکی کا استعمال کرتے ہیں آرمی وغیرہ وغیرہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ واکی ٹوکی کا استعمال کرتے ہیں اسی طرح ہم کمیونیکیشن میں یعنی ہوا ہے یعنی بدلاؤ ہوا ہے جس سے پہلے ریسیور پھر فون آیا پھر ٹیلی فون اس کے بعد موبائل اور اب کمپیوٹر آنے لگا کوئی بھی بات ایزلی کام ہو جاتی ہے اسی طرح موساہد کیا جاتا ہے